अहाँके क्षेत्रके मालिक बेरोजगारपर अहाँके ई समझा सकै छी हम कि रोजगार केतना जरूरी छै ई कहैके बात आजके दिनमे नहि बचल छै मतलब कि हर आदमी रोजगारके पीछे पड़ल छै पीछे पड़ल छै कि रोजगार कैसे मिलतै लेकिन कोइ ई विषय पर नहि सोचि पाबि रहल छै कि रोजगार खुदसँ अगर लोग आविष्कारक करौ तऽ एकरासँ कि हेतै कि लोग दोसरा जग दोसराके दे सकै छै ई बहुत बड़ा अपने आपमे एगो समाजके विकसितके रूपमे मानल जेतै मानिके चलियौ कि सब रोजगार खोजतै ओकरा कहि सकै छियै कि सभ आदमी तऽ जौने बोनिहार बनैके पीछे पड़ल छियै जौन बोनिहार कहैके मतलब ओकरा ई भाषामे बोल सकै छियै कि सभ आदमीके दोसराके अन्दरमे काम करैके छै अगर मानिके चलियो कि अहाँके कोइ आदमी दस रुपआ रोज दे रहल छै काम करै के दस रुपआ छोड़ू अहाँके अगर पाँच सए रुपआ रोज दे रहल छै पन्द्रह हजार अहाँ महिनाके कमा रहल छियै अहाँ एतना चीज सोचके चलियौ कि अगिलाके अहाँ तीस हजार कमाके दे रहल छियै तब अहाँके पन्द्रह हजार दे रहल छै तऽ किए नहि अहाँ अपने करू अगर पन्द्रह ही हजार कमायके छै तऽ अहाँ अपनेसँ करियौ काम अपन करबै अपन नाम शोहरत बनतै अहाँके ओकर बाद कि हेतै कि लोग अहाँके आबैवला समयमे एगो दूगोके रोजगार दऽ सकै छी इएह होले मालिक रोजगार तऽ ई जे हर क्षेत्रमे हमर हमरा अनुसार अगर पुछबै अहाँ तऽ हर क्षेत्रमे मालिक रोजगारपर बात करै के चाही युवाके खासकऽ लेकिन आजकलके युवाके कि छै कि ए रोजगारेके पीछे पड़ल छै कि हमरा नौकरी दे दियौ काहेकि उ जानै छै कि हमर नौकरी मिल जेतै रोजगार मिल जेतै तऽ हमर निफिकिरा भऽ जेतै हमरा महीना तीस तारिक पुरतै हमरा एकाउन्टमे पैसा अते ओकर बाद हमर जीवन सुधरि चलतै हमर एगो मित्र छथिन जियाउ रहमान उ लड़ जाइ छथिन बार बार हमरा से कहै छथिन कि ई बिना डिग्रीके नौकरी कैसे मिलतै रोजगार कैसे मिलतै तऽ अहाँके देख सकै छियै अहाँ मतलब कलाके बारेमे जानबे करै छियै इंगलिश ओकरा स्किल बोलल जाइ छै तऽ ओकरा देखबै तऽ अहाँके अगर स्किल हय अहाँके अगर कला अन्दरमे छै तऽ अहाँके डिग्रीके की जरूरी छै डिग्री तऽ ओ जरिया छै कि अहाँ उहाँ गेटपर गेलियै अहाँ गेट देखलकै डिग्री छै तऽ गेट खोलि देलकै लेकिन अन्दर गेलाके बाद अहाँके कुर्सी मिलतै कि सोफा मिलतै कि स्टेज मिलतै ई कहै लए जरूरत नहि मिलतै अन्दर जेबै अहाँ बैठबै उहाँपर उ चीज के डिस्कस हेतै तऽ हमर दोस्त छथिन हम कहलियै बी टेक के डिग्री लेबै तब नौकरी होतै तऽ ठीक छै लेकिन इहो छै कि अहाँके अन्दर क्वालिटी छै जे डिग्रीके बादवला के पास नहि छै अहाँ ओ काम ओकरासँ बेहतर कर सकै छियै तऽ ई चीज होइ के चाही तऽ मौलिक रोजगारपर अगर बात करै छै तऽ हर यु कमसँ कम दस हजार यु युवा छै उनमे से कम सँ कम दसो परसेन्ट तऽ अइसन आदमी छै जे कम सँ कम मौलिक रोजगार कर सकै छै लेकिन लोग चाहबे नहि करै छै सब भीड़ेमे ठेलाइ लए चाहै छै मतलब भीड़ छै गङ्गा जीमे जैसे धार चलै छै उहाँपर कुदि गेल ओ तऽ मतलब अहाँ बहि सकै छी किनार लग जेबै लेकिन उ किनार लगलासँ कि फायदा धाराके रेसमे अहाँ किनार लागि गेलियै उ कोइ बात नहि भेलै आब दोसर बात छै जैसे पेशा कि सब अछि पेशा तऽ अहाँ जानबे करै छियै जरूरी छै कि मतलब कोनसा पेशा ककरा करैके चाही तऽ उ सब चीज डिपेन्ड करै छै शहरी क्षेत्र लोगमे अभी अगर बात करबै अहाँ तऽ बे रोक जौनके बात करबै जे खेत खलिहानमे गाँव देहातमे काम करै छथिन ओकरे शहरमे कहीं गैरेज तैरेजमे होटल तोटलमे काम करै छथिन दुनूमे दू चीज छै सङ्केतिक बात करियै तऽ पहिले कुम्हारगिरी तऽ कुम्हारगिरी अहाँ आर गाँवमे भी देखलियै होत मिट्टीके बर्तन बना बनाके लोग बेचै छै लेकिन ओहे चीज उहाँ ओतना जैसे उहाँ बिकलै लेकिन ओकरा बदलामे अनाज देल जाइ छै ओकरा डाइरेक्ट मुनाफा ओतना नहि भेल जाइ छै लेकिन ओहो एगो रोजगार छै शुरुआती रोजगार तऽ होइ छै मानिके चलियौ कि उ एक तरहसे सामानके निर्माण करलकै उहाँपर ई चीज बहुत ठीक छै लेकिन उहाँ उ ढङ्गसँ नहि कमा छै लेकिन वही कुम्हारगिरी शहरी क्षेत्रमे आबै छै तऽ अगर उहाँपर कोइ आदमीके बीसगो बर्तन बेचैपर उहाँ एक किलो अनाज मिललै हियाँ बीसगो बर्तन बेचैपर दू सए या चारि सए रुपआके मुनाफा होइ छै ई कुम्हारगिरी दुनूमे दू चीज मतलब एकरा अहाँ संक्षेप करबै अगर शहरी क्षेत्रपर ग्रामीण क्षेत्रपर तऽ कुम्हारगिरीपर अहाँ समझि सकै छियै कि कहाँपर केतना जायदा मुनाफा छै तऽ शहरी क्षेत्रमे कुम्हारगिरीके जादा मुनाफा छै बुन बुनगर बुनकर कहैके मतलब छै कि पीछे भी हम अहाँके समझेलियै कि दोसराके अन्दरमे काम करै के छै कि नहि करैके छै कहाँ खुद काम करै छियै तऽ केतना कमा पाबै छियै अऽ अहाँ अगर कोइ काम पन्द्रह हजारके कऽ रहल छियै तऽ अगलाके तीस हजार दै छियै तब अहाँके पन्द्रह हजार दै छै प्रेशर जिन्दगी छै बहुत बात छै मूर्तिकलाके बात अहाँ करबै तऽ मूर्तिमे जैसे मूर्ति कहैके मतलब मूर्तिकला जैसे मूर्ति बनै छै ओ जे छै एकरा तू रिलेट कर सकै छौ कुम्हारगिरी कुम्हारगिरी मूर्तिकला एक तरहसेँ दुनू एकदुसरेके मौसेरा भाइ अहाँ बोलि सकै छियै लेकिन समझैके ई बात छै कि कुम्हारगिरी नॉर्मल नॉर्मल मतलब छोट छोट चीजके आविष्कार करलकै जे तनि तनि ओ घर जोड़लकै मूर्तिकला मतलब ओकर अन्त अनन्त छै ओकर कोइ अन्त नहि छै आब कृषिपर अहाँ अगर बात करबै तऽ एक पूरा दिन खत्म भए जेतै लेकिन खतम नहि हैत काहेकि जे हम देशमे रहै छियै भारत कृषिपर देशसँ ही जानल जाइ छै जैसे हमे आर सभसँ जादा माइका उपजाबै छियै सुगरकैन गन्ना उपजाबै छियै तऽ ई सब चीज देखै छियै जैसे उत्तर प्रदेशमे सभसँ जादा चावल उपजै छै अहाँ देख सकै छियै केरलामे मसाला उपजै छै आओर पूर्णियाके अहाँ बात करबै तऽ पूर्णियामे मखाना सभसँ जादा होइ छै खेती मखानाके बाद अगर अहाँ बात करबै दलहनके बात हेतै तऽ ई बात अहाँ जान सकै छियै कृषिपर तऽ खैर हर जैसे बिहारके अहाँ बात करबै तऽ बिहारमे अड़तीस जिला छै अड़तीसो जिलाके अपन अपन क्वालिटी छै जैसे कि समस्तीपुरके अहाँ बात करबै तऽ समस्तीपुर समस्तीपुरके अगर अहाँ बात करबै तऽ समस्तीपुरमे सब्जीके खेती बन्हियाँ होइ छै उहाँपर डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद कृषि महाविश्वविद्यालय छै उहाँपर बहुत चीजके अभी तक आविष्कारक भेल छै कृषिके दुनिआमे पूर्णियामे अहाँके बोललियै मखाना भै छै जूट भै छै कटिहारोमे बहुत चीज होइ छै आओर भागलोपुरमे सब्जी उब्जी होबे करै छै बन्हियाँ तऽ अहाँ सम समझ सकै छियै ई सभ चीज जैसे कुम्हारगिरी बुनकर मूर्तिकला कृषि ई चारो चीज ग्रामीण क्षेत्रसँ भी जुड़ल छै आओर शहरियो क्षेत्रसँ भी जुड़ल छै शहरियोमे कृषि होइ छै लेकिन कृषि आदिके गाँवमे बन्हियाँ नीकसँ देल जाइ छै